स्वच्छ भारत अभियान जेन्ना पुराय देश भर चल्ले तेन्ना कुंकळच्या लोकांनी तातून भितर भरपूर नेटान असो वाटो घेतलो हांव स्वता एक शिक्षक जाल्लें कारणान आनीक एन एस एस म्हटल्यार राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघाचो एक अधिकारी आशिल्ल्यान हांवें सुद्दां हातून भितर नेटान वाटो घेतलो स्वताक जोखूनूच दिलें अशें म्हटलें जाल्यार अतिताय जावची ना आनी हें करता आसतना एन एस एसान जितके भुरगें आसात महाविद्यालयान शिकपी भुरगें जें एन एस एस घेतात तांकां सुद्दां म्हाज्या वांगडा आनी एकंदरीत एक व्हड म्हूण मनीस बळ घेवून आनी ह्या वावराक सुरवात केलीं स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतरगत आमी कुंकळें वाठारान जो कितें कचरो आमका दिश्टी पडटा रस्त्या सायडीक आशिल्ली झाडां जांव झुडपा जांव प्लास्टीक जांव वा आनी कसलोय कोयर लोक जें उडयता तो आमी एकठांय केलो मागीर नगरपालीकेच्या आदारान आमी थंयसरलें घटरां हें निवळ करपाचें काम केलें तेंच तरेन वाडिल्ली झाडां कोणाची मोडिल्ली घर आसलें कोणाचें पालसण पडिल्ली आसत हें सगळें गजालीं आमी तांकां आदार दिवूंक लागलें आमी कुंकळेंच वाठारांत न्हय तर लागशिल्ल्या वाठारांनी सुद्दां वचून आमी थंयसरल्ल्या जायत्यो लोकांक आदार केलो घरां निवळ दिवरपाक कोणीय जर जाण्टी आसा तांकां जर नितळसाण दवरूपाक जमना जाल्यार तांकां सुद्दां आमी आदार केलो अशें करून आमी स्वच्छ भारत अभियानाक आमी तेंको दिलो हांवें स्वता गोंय हें एक पर्यटन स्थळ आसा आनीक हांगासर आमकां जायत्यो दर्यावेळो पळोवपाक मेळटात ह्या दर्या वेळींचेर जेन्ना पर्यटक येता तेन्ना खूबशें हळशीक जाता तर आमी स्वता वचून धा पंदरा दिसांनी दर्या देगेचेर नितळसाणीचे काम करताले एक एक दावकुला कशें एक लोकडांचें आव आवत घेवून आमी पुराय रेंव चाळोवन रेंवेंन जें मुंगरल्ले प्लास्टीक वा आनी कोसलोय कचरो आसा तो कडून रेंव नितळ करताले तेंच तरेन दर्या वेळेर पडिल्ले कचरो कागद प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो एकठांय करून त्यो आमी कोयरां गाडयेन घालताले हेच तरेन दर्यान जें पळय कितें आमकां प्लास्टीक मेळटा तें नितळ करपा खातीर जें लोक आसा तांकां आमी आदार करताले अशें करून आमी जायतें काम प्रत्यक्षान केले तेंच तरेन आमी जाणविकाय निर्माण करपा खातीर अवर्नस जाका म्हणटात ती करपा खातीर आमी जें पर्यटक येतात तांचे खातीर तांकां स्वता तांचे कडेन वचून तांचे कडेन उलोवन स्वच्छ भारत अभियान म्हळ्यार कितें आमचें सर सरभोवतणी नितळ दवरप म्हळ्यार कितें तेंच तरेन गोंय कित्याक नितळ दवरुपाक जाय हें सगळें आमी पर्यटकांक सांगताले आनी तांचेर समजूत घालताले आनी ते आमचें आयकून आमचें गोंय निवळ दवरपाक ते आदार करताले असें तरेन करून एक व्हड अभियान आमी सुरू केल्ले आनी तातून हांवें सक्रीयपणान वाटो घेतिल्लो हांव स्वता म्हज्या घरांत जें प्लास्टीक म्हाज्या दिसा दिसपट्या जिवितान प्लास्टिकाचो वापर जावून तें प्लास्टीक नि नि तयार जातालें तें प्लास्टीक हांव धूवन सगळें एकठांय करून ताचें गुठलें करून तें बांदून मागीर हांव स्वता व्हरून नगरपालीकेच्या कोयरां ढब्ब्यान वा नगरपालीकेच्या स्वयन सेवक जें येतात तांचे कडेन व्हरून दितालो तेंच तरेन जर वोलो कचरो आसत जाल्या म्हज्याच घरा भोवतणी आमचो जागो आसा मेकळो जागो आसा थंयसर दोन दोन फुटाच्यो क खड्डे मारून तातून भितर तें पुरून ताचें खाद्य करून हांवें तें खाद् आमच्या झाडांक घालून बरी झाडां वाडयल्यात आनी ताची फळां सुद्दां आतां म्हाका खावपाक मेळटा तर अशे करून स्वच्छ भारत अभियान हांवें सफळ करपा खातीर म्हजे तरेन प्रयत्न केले आतां हें जेन्ना हांव करतालो तेन्ना हांवें तें स्वताचे कर्तव्य म्हूणून केले ना तर एक अभियान सुरू केला ताका वाटो घेवचो म्हणून हांवें तें करूंक ना स्वताचें कर्तव्य म्हणून केले आनी हांव जेन्ना चलतलो तेन्ना हांव दुसऱ्याकूय म्हज्या घरच्यांक म्हज्या विद्यार्थांक घेवून फुडें सरलो आनी तेंच तरेन सगळ्यांक वांगडा मेळून घेवून हांवें हें अभियान सफळ करपाक मोलाचो वाटो दिलो आतां स्वच्छ भारत अभियान हें थोडें दिसां खातीर नाशिल्लें हाची म्हाका जेन्ना जाणीव जाली तेन्ना हांवें एक निर्धार घेतलो की हांव स्वच्छ भारत अभियानाचे जें काम आसा तें म्हज्या पुराय जिवीत भर करतलो एकंदरीत समाजाक सैमाक आनी धर्तरी मायेक वाटोवपा खातीर नितळ निवळ दवरपा खातीर म्हजें योगदान दितलो हें हांवें थारायले आनी ताचेर हांव काम करीत आसां